हाइक जो हिंदी मतिलबु भड़ोतरी असां ॾिसूं था अॼुकल्ह पहाड़नि में झंगलनि में समुंडनि में वञी करे मस्तु जेकी बर्फ़ींला इलाइक़ा आहिनि घना झंगल आहिनि उन में वञी करे माण्हू अॼुकल्ह पंहिंजा फोटू था खिचवाइनि की मुहिंजा फोटो ॾाढी सुंदरु तरीक़े सां प्रस्तुर थियनि अॼुकल्ह ॾिसूं था सूर्याअस्त जे सामने बीह करे ईअं फोटो वारो शूट थो करे की सूर्याअस्त जेको आहे असांजे बिल्कुलु सामने आहे ईअं इन तरीक़े सां अॼुकल्ह फोटोशूट था थियनि और उन खां पोइ हिकु अञा आहे की माण्हू अॼुकल्ह ॾाढी ज़ल्दी डिप्रैशन में था अची वञनि माण्हू जी बिपी लो ती थी वञे शुगर ती थी वञे त हुननि खे डॉक्टर इहो चओ अथनि की तव्हां घने झंगलनि में घुमो समुंडु ॾिसो तट ॾिसो बर्फ़ीला इलाइक़ा ॾिसो ताक़ी जेकी तव्हांजो दिमाग़ु अथव उहो डिप्रैशन खां दूरि वञेव तव्हां ॾाढो सुठो सुठो सोची सघो ॾाढो बढ़ियासीं ॾिसी सघो और अगरि सूर्याअस्त खे असां ॾिसंदा आहियूं त असांखे ॾाढो बढ़िया बि लॻंदो आहे और असांजी डिप्रैशन दूरि थी वेंदी आहे और उन खे ॾिसण सां ॾाढो कुझु सुठो लॻंदो आहे और असांजो जेको मूड हूंदो आहे

असांजो जेको मनु आहे उहो ॾाढो मस्त थी वेंदो आ मज़ो अची वेंदो आहे त अॼुकल्ह इन्हनि स्थाननि ते वञण बि हिकु ॾाढो बढ़िया थी वियो आहे की पहाड़नि में वञणु झंगलनि में समुंडनि में तटनि ते बर्फ़ीलनि ते

इन तरक़ी करे वई आहे ॾाढो मतिलबु हाइक थी वियो आहे असां खे होॾे वञिणो आहे फोटोशूट करिणो आहे ॾाढो कुझु करिणो आहे